मध्य प्रदेश मे वैसे तो बहुत सारे योगा सेंटर और मेडिटेशन सेंटर हैं हम मध्य प्रदेश के कई सारे योगा सेंटरों के बारे मे आपको जानकारी देते है जैसे कि मैं भोपाल में रहती हूँ तो पर्यटकों के लिए यदि वो भोपाल में भिज़िट के लिए आए तो एक बहुत ही एक फेमस यहाँ का योगा सेंटर है जिसका नाम मोक्षा योगा स्टूडियो है जो मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध योग स्टूडियो है ये वज़न घटाने मजबूती लचीलापन फिटनेस और विभिन्न बीमारियों के समाधान प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा योगा सेंटर है मोक्ष योग स्टूडियो में अनुभवी प्रशिक्षण है जो यहाँ के टेयचर्स हैं जो योगा सिखाते है मेडिटेशन उनको बहुत ही ज़्यादा प्रशिक्षण का इक्स्पीरीअन्स है बहुत ज़्यादा नॉलेज योग स्टूडियो के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के साथ कई संतुष्ट ग्राहक है वे ऑनलाइन कक्षायें और ऑफलाइन सेवायें भी प्रदान करते है यदि योगा अभ्यास करके अपने शरीर का प्रतिदिन बदलते हुए महसूस करने हेतु ये आपको कई तरह से मदद कर सकते है वे कोई आवश्यकताओं और उम्र के अनुसार कक्षा की अनुकूलता करते है यह आप इस क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लाससेस चलती है तो आप दोनों ले सकते है